ہیلو جی بھیا فیصل ٹیمپو سروس سے بول رہے ہیں جی جی بھیا ایک گاڑی بک کی تھی ہم نے آج صبح کے لیے تو وہ گاڑی تو ہمارے یہاں آئی نہیں اب کل ہم نے بک کری تھی آپ کے آنلائن ہی ہم نے پیمینٹ دیا تھا اور آپ سے بات بھی تو ہوئی تھی ہماری ہاں جی وہ ڈرائیور تو فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا آج ہمارا ٹرپ پورا کینسل ہو گیا اس کی وجہ سے تو بھیا بتائیے ذرا اب اب کیا کریں اس ڈرائیور کا آپ نے گاڑی بھی جو ہے نا پہلے تو پرامس کر دیتے ہیں آپ لوگ اور اس کے بعد گاڑی بھی نہیں بھیجتے ہیں ڈرائیور اٹھاتا نہیں ہے تو آپ ہمارا ریفنڈ کر دیجیے پلیز ہاں جی ریفنڈ کریے اور ابھی امیجیٹ نہیں تو میں کمپلین کروں گا آپ کی جی